असांजे महाराष्ट्रा में केतिरनि जॻहियुनि ते क़ुदिरती नज़ारा आहिनि जीअं त महाबलेश्वर लोनावला माथेरान सभिनी खां वधीक मशहूरु महाबलेश्वर आहे छो त उतां जा क़ुदिरती नज़ारा ऐं पाणी जा ऑपशर ॾिसणु में जामु सुठा लॻंदा आहिनि महाबलेश्वर पहाड़ी इलाइक़े ते मौजूदु आहे इन जे मथां इहा जे कॾहिं असां हेठि निहारींदासीं त उहो नज़ारो ॾिसण में वधीक मज़ो ईंदो आहे सुठो लॻंदो आहे ऐं उते केतिरी ई ॾिसणु जहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि जीअं त मैट्रो गार्डन ईको पॉइंट ऐं सि अ अ घणई जॻहियूं आहिनि धोबी वॉटर फॉल वीना लेक ऐं सिजु निकिरणु ऐं लहणु महिल त हुत्तां जो नज़ारो एॾो लॻंदो आहे ईअं लॻंदो आहे ॼणु त असां हुत्ते पासे में ॿीठा ई हुजऊं ऐं हुतां हटऊं ई न वञूं ई न हिनकरे महाबलेश्वर जेको आहे असांजे महाराष्ट्रा में ॾाढो फेम अ मशहूरु आहे ऐं मां पाण हुते ह हर टैम वञण वेंदी रहंदी आहियां छो त मूंखे हुतां जा क क़ुदिरती नज़ारा जेके आहिनि उहो ॾिसण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे